میں آپ تمام سے ایک مارکیٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں آج کل جو بازار لگ رہے ہیں جدید دور میں کہ ایک ہی چھت تلے تمام اشیاء تمام چیزیں فراہم کر رہے ہیں یہ بہت لوگوں کو اور مجھے بھی فائدہ ہوا کہ ہم ایک ہی چھت تلے تمام پنساری کی چیزیں

بود و باش کے تمام ضروری اشیاء ہمارے ایک ہی چھت کے تلے مل جاتے ہیں کپڑے لباس اور کھانے پینے کے دالیں چاول وغیرہ اور کپڑے بھی حسب منشا وافر مقدار میں ایک بڑے خطے میں رکھ کر بڑے مقام پہ رکھ کر اس کو انتظام کرتے ہیں لوگاں بڑی دور دور سے آتے اپنے تو اچھا اہتمام رہتا ہے گاڑیاں رکھنے کے لیے بھی پارکنگ کے لیے بھی جگہ مہیا کرتے اور اس میں جا کر ایک ہیچ ایک ہی جگہ تمام چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں وہ لے لے کے ہم گھر کو آ سکتے بڑا اچھا یہ اچھا تجربہ ہے یہ بہت ہی قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے اور وہ دوکان والے بھی جو مارکیٹ جو آج کل بازار ہیچ تلے تمام چیزیں جو لوگوں کے لیے فراہم کر رہے ان کے بھی لیے کئی چیزیں بیچنے کے بعد ان کو بھی منافعہ اچھا ہو رہا لگ وہ لوگ بھی کم منافعہ میں جو کام کر رہے ہیں یہ ایک معنے میں سماج کی خدمت ہے ایسا کرنا چاہیے تو کم منافعہ میں کام کرنا لوگوں کو سہولت پہنچانا خود کے لیے پروفٹ بھی ہے اور لوگ بھی جو ہے سو اس سے خوش ہے ایک ہیچ چھت تلے تمام چیزیں ہم کو جو ہے سو حاصل ہو جاتے تو ایسے ایک ایک ایک انسانی جذبے کے تحت کرنا صرف تو بہت اچھا ہے یہ یہ اس کو بہت جس کی یہ اس مارکیٹ پہ جا کر بڑی خوشی ہوئی اس طرح کے قابل ستائش ہے اس طرح کی چیزوں کو کہ ہم جو ہے سو ترکاری لینے کے لیے ایک منڈی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم پھر سودا سلف لینے کے لیے کرانے کی دوکان کی جانےکی ضرورت نہیں ہے ہم کپڑے لینے کے لیے کپڑوں کی دوکان کلوتھس مرچینٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور گھر کے دیگر اشیا ہے پکوان کی چیزیں ہیں جو ہے سو کیا بولتے ہیں رائس کوکر ہے برتن ہے بیلن ہر چیز سے وہاں پر جو ہے سو رکھتے ہیں بڑی خو خوشی ہوئی اور لوگ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آ کے اور انجوائے کر رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں مختلف چیزیں دیکھ کے لے رہے ہیں اور اور کم قیمت میں بھی مل رہا ہے بول کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ گھر کے پاس جو ایک چھوٹی چھوٹی دوکانوں کو گئے تو اور وہاں مہنگا مل رہا ہے یہاں ہم کو جو ہے سو سستا مل رہا ہے وہ تو یہ ایک زیادہ مقدار میں بیچنے سے وہ اس مالک کے مارکیٹ کو بھی جو ہے سو فائدہ ہو رہا ہے اور ایک انڈائریکٹ جو ہے سو عوام کی بھی خدمت ہو رہی ہے کم خرچ کم منافعہ میں جو ہے سو ان کو لوگ جو ہے سو کم منافعہ میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور سستے میں جو ہے سو ارزاں قیمت میں ان کو جو ہے سو ایک ہی چھت تلے دور کئی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تمام چیزیں وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں بہت اچھی چیزیں ہے قابل تحسین ہے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر شکریہ